ओंख्रि ओंख्रिनि माबाखौ सों ओंख्रिनि सोमोन्दै जोङो ओन्दैनिफ्रायनो जेनेबा बिम बिफा संनायखौ इसे संदाव संदाव संनायखौ नायै नायै नायनानै माबायदि मैगं हायो माबायदि लेबो माबायदि सुयो माबायदि खामानि मावो बेफोरखौ जों नायना लानानै दा जों रोंदों आरोखि संनाय खावनाय जानाय ओमफ्राय जोंनि संनाया नर्माल मसला मसलिबो जों बांद्राय जाया मोनबा जों दुन्दिया जायो गंगार दुन्दिया होयो इसे ओमफ्राय बिदिनो अन्थाइ बाजाब बायदिसिना बिदिनो मोदोमनाय इसे इसे होनानै एखम्बा बेदरफोरबा जिरा मसला सामब्राम गुफुर गोजा बायदिसिना होफब होफब होनानै आलु इरि होनानै जों जायो आरो बेखौनो मोजां संनानै बेदरखौ जायो नाथाय माबेबा ओंख्रिफोरा माबा जायो मा होनो नर्माल जायो जोङो बेखौ दुन्दिया सामब्राम बायदिसिना होनानै सङो अनला अनला संनायाबोथ' माइरं सोमनांगौ देनांगौ बानलु हाल्दै मसला बेदर एवना होनांगौ बायदिसिना होनांगौ थेवबो ओंख्रिफोरा नर्मालबाबो गोथाव जायो अनलाया खारै फोरजोंनो जों बेखौनो मोजां मोनो सबायाबो बिदिनो एवनांगौ होख्रेमनांगौ सुनांगौ रुनांगौ किन्तु जोंनाव खुखारफोरजों रुनायनिफ्राय दोआव रुनानै संनाया साबसिन जायो आरोखि जों खुखारखौनो साबसिन मोजां मोना खुखारखौनो मोजां मोना जोङो जों दोआव बेसे समाय लायो जों दोआव रुनानै जों बेखौनो थाव सेरनानै साम' बा माबाफोर बेदर फिसाफोर होनानै जों जायो बेनिफ्रायनो जोंहा गोथाव रसखौ मोनजायो साम' सबाय अनला